جانور كی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اس میں سب سے اچھا گائے اور بھینس كو پالنا چاہیے كیونكہ گائے بھی دودھ دیتی ہے اور بھینس بھی دودھ دیتی ہے یہ آمدنی كا ذریعہ ہوتی ہیں اور دوسرے یہ ہے كہ سال دو سال میں ایک دو بچے ہو جاتے ہیں گائے كے بھی ہو جاتے ہیں بھینس كے بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے كیا كہتے ہیں اس كو ایک گائے ایک گائے سے دو گائے ہو جاتی ہیں یا ایک بھینس سے دو بھینس ہو جاتی ہیں پھر دودھ بھی ڈبل ہو جاتا ہے تو اچھا یہ ہے كہ بھائی دونوں گائے اور بھینس بال پال لیا جائے اور زیادہ چیزیں پالنے سے یہ ہوتا ہے كہ بھائی الگ الگ ان كا سب كا دیكھنا پڑتا ہے تو دو ہی چیز ہم پال سكتے ہیں چاہے گائے یا بھینس بھیڑ بكریاں بھی پال سكتے ہیں بھیڑ بكریاں پال لیں یا گائے یا بھینس پال لیں تو سب دودھ ہی دیتی ہیں اور جب دودھ نہیں دیں تو بعد میں اپنے اور كسی كام میں آ جاتی ہیں اگر گائے كے كوئی بچھڑا ہوتا ہے تو وہ كسانی كے كام میں آ جاتا ہے جو كسان اپنے كسان بچھڑے لگا دیتے ہیں اس میں كام آ جاتا ہے تو اچھا ہے كہ بھائی زیادہ سے زیادہ میرے حساب سے تو گائے اور بھینس ہی پالی جائیں تو بہتر ہے اور گائے كا دودھ تو وبیسے ہی مفید ہوتا ہے اور اس سے بھائی اور بھینس كا بھی دودھ مفید ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے دونوں سے دیسی گھی بنایا جاتا ہے مكھن بنایا جاتا ہے اور مٹھائیاں طرح طرح كی بنائی جاتی ہیں تو اس سے اچھا آمدنی كا ذریعہ ہے یہ تو میرے خیال سے تو بھے بھینس اور گائے پال لی جائے وہی اچھا ہے بھیڑ بكری بھی پال سكتے ہیں